हमारे मध्य प्रदेश में हिन्दी को ही एक राष्ट्रभाषा बनाया गया है हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है हिन्दी में हम किसी को भी बोलते हैं या किसी को जैसे कि जी या आप करके बोलते है तो वह बहुत ही सम्मानजनक लगता है हिन्दी भाषा की बहुत ही अनूठी बाते हैं जोकि हमें बहुत अच्छी दिलचस्प लगती है हम जैसे कि इंग्लिश में किसी को बोलते हैं या वह चाहे वह व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो तो उसके लिए बस एक ही शब्द बना रहता है जैसे कि यू लेकिन हिन्दी में ऐसा नहीं है हिन्दी में छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग किया गया है सभी के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है हाँ जो लोग नहीं बोलते हैं हिन्दी उनको शायद हिन्दी भाषा कठिन लगती है लेकिन जो लोग उन उसका यूज़ करते हैं जो लोग हिन्दी भाषा ही बोलते हैं वो उनको वो हिन्दी भाषा बहुत ही अच्छी लगती है हिन्दी भाषा बोलने के लिए हमें बहुत ही उसको समझना पड़ता है और लेकिन लोगों को लगता है कि शायद हिन्दी भाषा कठिन है लेकिन हिन्दी भाषा कठिन नहीं है हिन्दी भाषा बहुत ही सरल है बहुत ही अच्छी है हमें हिन्दी भाषा बहुत पसंद आती है हिन्दी भाषा में अच्छा शब्द है वो भी बहुत अच्छा लगता है हमको और कहना चाहिए हिन्दी भाषा में मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत सारी ये बनाई गई हैं तो मुहावरे कहना चाहिए एक मुहावरा है जैसे मैं बता देती हूँ जैसे नौ दो ग्यारह होना या कहावत बहुत ही अच्छे लगते ये सब कहावत भी बहुत अच्छी अच्छी लगती है हिन्दी भाषा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जोकि हमको किसी और भाषा में नहीं मिलेगी हिन्दी भाषा इसलिए हमें बहुत ही पसंद आती है हमारे मध्य प्रदेश की वह राष्ट्रभाषा है